हँ हमरा शहरमे एगो छै पुस्तकालय कृति पुस्तकालय छै जेकि वहाँपर बहुत प्रकारके पुस्तक मिलै छै किताब मिलै छै सब धर्मके किताब मिलै छै आओर बहुत मतलब जते सब्जेक्ट हिन्दी इङ्गलिश पोलिटिकल साइन्स आर्ट्स उर्ट्स साइन्स उन्स बायोलॉजी सबके पुस्तकालय मिलै छै आओर ओहिमे बहुत एहन धरोहर सबके जे छै पूरा पुराना पुराना सब महान आदमीके भी किताब छै जइसेकि गौतम बुद्ध चाणक्य नीति महराणा प्रतापके बारेमे जे सब बायोग्राफ छै ओहो सबके किताब मिलै छै अच्छा अच्छा हमहू जाइ छी तऽ ओहे दुकानमे जाइ छै आओर लै छी पुस्तकालयमे पुस्तकालयमे ओ पुस्तकालय अहाँके नामी पुस्तकालय छै हमर पसन्दीदा पुस्तक ई हिस्ट्री अछि जेकि हम हिस्ट्री अच्छा पढ़ै छी आओर हमरा टाइम एहिमे अच्छा लगैए तऽ ओ पढ़ैमे हमरा ओहो मनो लगैए तऽ ओहिलए ओहे हम पढ़ै छी आओर हमरा ओहिमे अच्छा लगैए ओहिमे हम बहुत ओहिमे हमरा एग्जामसँ भी रिलेटिव हमरा जीवनसँ भी रिलेटिव हमर आगे बहुत एहन प्रकारके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दै छी तऽ ओहिमे हमरा हेल्प करैए ओहिलए हम अपन हिस्ट्री पढ़ै छी आओर